داخلی دروازے پر یا پھر گھر کے مین دروازے پر یا دہلیز پر گائے کے گوبر کو پانی میں ملا کر اسپرے کرنے کے پیچھے مطلب منطق یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کا ماننا ہے کہ جن بھوت پریت اور اس طرح کے دیگر شیاطین چیزیں جو ہیں اس میں نہیں آتے ہیں اس کو لگتا لگتا ہے کہ یہ لگانے سے اس میں نہیں آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اسپرے کر کر دینے سے یا مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ سب تو اور بالکل اس سے